बिहार राज्य के परिवहन व्यवस्था कतौ नीक अछि आ कतौ के लेल बेजायो अछि आब कतौ एते कोनो मतलब जिलामे एतेक महगाइ छै आ कतौ सस्तो छै बहुत जादे कतौ मनमानी लैया गाड़ी वाला सब पैसा लैया जे आब हम लोक के किछु सोचऽ पड़ै छै यात्रा करऽ सऽ आ कतौ कतौ सस्तो होइ छै अहाँके दरभंगा मधुबनी मे जे छै तऽ ओतऽ जादा महगाइ ऑटो वाला सब छथि तऽ ओतऽ जादा लै छै सीतामढ़ी मे ओहिके अपेक्षा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्टमे कनी कम छै आओर एतऽ सऽ जेना पटने जाय के लेल अइ तऽ बसे सबके किराया बहुत ही जादा छै जाय सऽ पहिले लोग किछु सोचि कऽ जाएत जे हँ जे हमरा एतेक पैसा लागि जाएत ओहू के चलते लोग घुइमयो नहि पबै छथि तऽ मनमानी जहिया सऽ डीजल पेट्रोल के भेलैया ओहि सऽ आओर जादा लोगके खर्चा बढि गेलैया कतौ एगो बाइको सऽ जाइ छी तऽ बाइको मे अहाँके बहुत छै कम सऽ कम दू सए अढाई सए के कनी एतऽ से एतऽ जाएब तऽ पेट्रोल डलबाउ तब अहाँ जा सकै छी नहि तऽ नहि जा सकै छी आओर आमदनी जतेक नहि छै ओहिके जादा मतलब लोकके कतौ जाय आबै मे किराया लागि जाइ छै तेल के खर्चा लागि जिनका अपनो छनि व्यवस्था जेकरा अपनो छनि गाड़ी छनि हुनको जाय मे लगैत रहै छनि आब तेल भराबऽ मे एतेक महगाइ छै बैढ गेल तऽ ओहिना छै कतौ कतौ ठिकोठाक छै आओर कतौ कतौ जे छै से जादा अथी छै महगाइ